ہیلو حمزہ عالیشان سے بات کر رہے ہیں ہاں جی میں نے اصل میں آڈر کیا ہے آپ کے وہاں سے جی پلاؤ آڈر کیا تھا اور ایک چکن چلّی تھی ہاں اصل میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے وہاں میٹھی اشیاء میں کیا کیا موجود ہے جی آپ کے وہاں بٹر کا حلوہ ہے جی تو اس آڈر کے ساتھ پاؤ بھر بٹر کا حلوہ بھی بھیج دیں اور آپ کے پاس گلاب جامن ملیں گے جی ہاں تو دو گلاب جامن بھی بھیج دیں اسی آڈر کے ساتھ یہ آڈر کب تک آ جائے گا اچھا آدھے گھنٹے میں مل جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ